ہمارا علاقہ مشرقی دہلی ہے اور مشرقی دہلی میں كئی آرٹ كے كالج اور اسكول ہیں كچھ مشہور مدارس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جامعہ فیشن ٹیكنالوجی جامعہ ملّیہ اسلامیہ كالج آف آرٹ وغیرہ شامل ہیں یہاں آرٹ فیشن ڈیزائن اور دیگر فنون كی تعلیم دی جاتی ہے مثلاً پہلا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن یہ دہلی میں فیشن ڈیزائن میک اپ اور كاؤنسلنگ فیشن ماركیٹنگ اور مینیجمنٹ كی تعلیم فراہم كرتا ہے دوسرا جامعہ ملّیہ اسلامیہ جامعہ ملّیہ اسلامیہ دہلی میں معروف اور معتبر ادارہ ہے جو آرٹ ڈیزائن فلم اور دیگر فنون میں تعلیم فراہم كرتا ہے اسی طرح دہلی یونیورسٹی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر مختلف قسم كی تعلیم فراہم كی جاتی ہے اور مختلف آرٹس سكھائے جاتے ہیں مختلف زبانیں بھی سكھائی جاتی ہیں